आज कल बहुत सारे एप इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और बहुत सारे फ़ोन में गेम हैं जो कि हमें बहुत नुक़सान दे रहे हैं फ़ोन का हम बहुत ज़्यादा इन एपों की वजह से उपयोग करने लगे हैं जिस से हमारी आँखें भी ख़राब हो रहीं हैं और हमारे मानसिक और शारीरिक रुकावट कर रहीं हैं तो हम को आँखों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहीं हैं मोबाइल का नुक़सान बहुत ज़्यादा है पर ऐसा नहीं है कि मोबाइल का फ़ायदा नहीं हो मोबाइल का फ़ायदा भी है हम एक देश से दूसरे देश बिना किसी रूकावट के अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल भी कर सकते हैं देख सकते हैं वीडियो कॉल पर तो हमें फ़ोन का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि वो हमारे शरीर और दिमाग़ के लिए भी अच्छा हो